दाव लायो आङो हांसो लायो बोरमा दङ' अमा दङ' मोसौ दङ' गाइखेर सेरो मोसौ बिमा लानानै आरो बिदिनो माबा न'आव मैगं थाइगं गायो एसे आरो बिदिनो समाय मथे ओंखाम ओंख्रै संबाय जाबाय आरो बिदिनो जि सोंबाय दाबाय गोदोनि दिनावथ' जेबो गैया थारबो गैया एरैनो साल गान्दैजोंनो दाङा नाथाजोंनो खुन्दुं थुननानै माबाजों सोरखिजों सोंनांगौ खादिनियाव सोनानै ओमफ्राय बिदिनो माबानि सालनि माबाजों माखु दङ' बेजों रासोयाव खायनानै दायो लुयो बेखौनो गानो जोमो गामसा दायो दख'ना दायो आरो बिदिनो मोनाबा बिदिनो दखान सखानफ्रावबो थांनांगौ संख्रि बानलु लायनांगौ आरो सम जाबा मोनाबा मोसौ मोसाखौ लायनानै दोनफैनांगौ न'आव गलियाव खानांगौ बोरमायाबो लायनांगौ गग्रा आव दोनफैनांगौ आरो दाव अमाखौबो बिदिनो माबा दावखि सिबनांगौ आदार होनांगौ हांसोआबो बिदिनो दै होनांगौ आदार होनांगौ दस्रा गमाराव दैयाव होहरनांगौ दसे आरो फैबा आदार होनांगौ आर होहर फिन्दोलाय नङाबा सिथलाफ्रा लेथ्रा जायो दावखि खियो ओमफ्राय बिदिनो सम लायै लायै आदारबो होनांगौ अमानोबो दावनोबो अमाखौबो खानानै दोननांगौ बोरमा खौबो खानांगौ आरो मोसौखौबो खानांगौ बिदिनो जों आबादारि मावनानै जानायालाय गासिबो खस्थ' भगिजोबनांगौ सान्दुं अखा सान्दुंखौ सान्दुं मानिनानै दोनफैनांगौ दाव अमाखौबाबो सायायाव आरो मोसौखौबो दोननांगौ सम लानानै सान्दुं गोसाबा सायाव दोननांगौ जोथोन लानांगौ नङाबा दाव अमायाबो जाया अमायाबो सान्दुंखौ सयज' हाया बिनि थाखायनो दाव अमाजोंसो संसार जानाय बादि नालाय फानबा थाखा फैसा मोनो एसेबाबो बिदिनो गिदिर जाबा सिथारो आरो फानो आरो गोदान बायफिनो फिसा एसे फिसाखौ बायबाय आरो ओमफ्राय बायनानै आरो गिदिर खालामफिनसैलाय बिदिनो माबा दुइ मास थिन मास जोंथ' फानजाया बिदिनो बोसोरसेखौ लादो बार'मासखौ होनबा एसे देरहैलायबाय आरो होनबा थाखथिख दस हाजार आद हाजारनि थाखा ओंखारबाय आरो बिजोंनो खुनुरुखुम सोलिनांगौ जाहैबाय आरो जोङो बेखायनो दाव अमा लानायखौबो बाया खस्थ' खालामनांगौ नालाय गासैबो जोंहा हालुवाफ्रालाय बबावथो मा मोनबावनो साख्रि गैया बाख्रि गैया बेजोंनो फिसा फिसौ फेदेरनांगौ फोरोंनांगौ सबखिसु बिजोंनो थाव संख्रि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय गासैबो माबाजोबनांगौ बेखायनो आं दाव अमाखौबो गारा मोसौ मोसा गारा गासिबो मोनसे मोनसेखौल' लाया आङो गासैबो लाजोबो बिदिनो एखनबा समाव बेराम जायो दावाबो अमायाबो बिदिनो एखमबा डक्टर फोरनि मुलि लायनांगौ गुन्दै होनांगौ जोंनाथ' माबा गैया नालाय बेजोंनो माइ सौनाय गुन्दै न'नि मोनबा मोनबाय मोनाबा थास' रुदेरनांगौ आरो खनथ्रल मायो माबा गुन्दै लायनांगौ बेजोंनो फेदेरनाय जायो जेबो मेदिसिन थिदिसिन गैला नालाय थास' संनानै लगायनानै होनांगौ ओंखायनो थाखा एसे एनै मोनो नालाय बाया खस्थ'बाबो लायो आङो गारा दाव अमाजोंसो संसार जानाय बादि नालाय मोजां मोनथारो आंहा दाव अमा गैयाबानो आखाय बायनाय बादि मोनो ओंखायनो फिसिनो लुबैथारो आङो बिमाइनो ओंखायनो लाबाय थानांगौ जाहैयो मोनसे जोबबा मोनसे ग्रोब बायनांगौ गिदिरखौ फानो फिसाखौ लायो बिदिनो फानसैलाय एखनबा समाव ग्रोब माबाफिनबाय जा